ہیلو وعلیکم السلام بھائی صاحب اس گاڑی کے آپ کو ایک تو ٹائر میں اس کے پوچھ جو ہے اس ٹائر کے پوچھ کی آواز آ رہی ہے اس میں اور اس کی پارکنگ لائٹ میں دقت ہے ہاں تو انبیلینس کا الائنمنٹ صحیح ہوگا یا ٹائر کا

ہاں کروا دوں گا میں کروا دوں بے فکر ہو جاؤ